جی میں وہی بات کر رہا ہوں جو کار آپ کی دیکھ کے گیا تھا آپ کار وہ مکینک سے ہی بات کر رہے ہیں نا ہاں تو پہچانا مجھے میں کل آیا تھا آپ کے پاس میں کار دیکھ کے گیا تھا جو سکینڈ ہینڈ آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی کار وہ تو وہ کار مجھے پسند آ گئی ٹھیک ٹھاک ہے ویسے تو چلنے میں بھی آپ اس کے دام بتائیے کتنا لیں گے آپ صحیح میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں نہیں دیکھیے کسٹمر جی جی تو میں نے اسی لیے جو ہے نا آپ کے میں نے اسی لیے آپ کو کال کی ہے کیونکہ مجھے خریدنی ہے اس کار کو تو آپ اس کا صحیح دام مجھے بتا دیجیے تو میں اس کو خرید لوں گا ہاں صحیح بتا دیجیے کلیئر بتا دیجیے آپ مجھے جی کلیئر بتا دیجیے آپ ساڑھے تین لاکھ سر وہ نئی کار تو ہے نہیں تو تھوڑا صحیح اور کر لیجیے کیونکہ سیکنڈ ہینڈ ہی ہے اس میں ابھی مجھے کچھ کام بھی کروانا ہے اچھا اچھا اچھا تو اس میں چلیے ٹھیک ہے آپ جو ہے ساڑھے تین لاکھ ہی لے لیجیے گا ٹھیک ہے لیکن جو سروس وغیرہ ہے اس کا سیسہ وغیرہ جو بھی اس میں دقت ہے وہ سب آپ کو صحیح کر کے دینی پڑے گی اچھا چلیے تو آپ اس کو جو ہے نا جی جی جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کی بہت بات یہ بہت اچھی لگی ہمیں پسند آئی آپ گارنٹی دیتے ہیں چلانے کی مہلت دیتے ہیں تو میں شام میں چار بجے آؤں گا آپ اس کی سروس وغیرہ جو بھی اس میں دقت ہے صحیح کر کے رکھ لیجیے اس کو بالکل بڑھیا کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں شام میں چار بجے آؤں گا جی چار بجے آتے ہی جو ہے میں آپ کی پیمنٹ بھی کر دوں گا اور گاڑی لے جاؤں گا ٹھیک ٹھیک ہے سر